हेल'

नोंस्रा मा माइ गायदों दा मा माइ गायदों ए जोंहाबो गायनो नागेरदोंमोन नै अखा हानानै अखायानो दैआनो मोनाखै माजों गायनो माजों मानो जादों एवनोबो मोनाखै खोथिया फोनो मोनाखै जारला जानानै दङ ओं ओं मा माइ गायनो नागेरदों मा माइ गायनो नागेरदोंफालाय हा मा गायनो

ए जोंहाबो नै माबा मनशरिखौनो गायनो नागेरदोंमोन माइ खोथियाखौनो दाबो फोनो मोनाखै दैआनो जारला जानानै दङ दासिमबो अखाबो हाया अखाबो मोजां हाया सानदुं दुंबाबो दैया रानलां जोबो सानदुं दुंबाबो दैआनो रानलां जोबो अखा हाबाबो एखमबा बारा जायो खोथियाबो फोजाया सानदुं दुंबाबो जारला जायो अखा हाबाबो दैया देद्रायनो नागेरो दैआबो दहला हायाबो दहलानालाय हाखर हाला बोरैबा खोथिया फोनोनो जारला बारिआव फोबाबोना हनै मोसौ मोसा हाबो बोरमा अमा मोसौ हाब्ला जोबो बारियाव फोनोना बोथोर गदाइआवसो गायनांसिगोन सावन मास नांबासो गायनो मोनसिगोन अखायानो थिग गैयानालाय बोरै गायनो माजों